हां मां मुंहिंजी कमु वारी जेकी ईंदी आहे उन खे सिलाई करणु सेखारी ॾाढो मथो लॻाइणो पवंदो हो पर सिखी वई पोइ अॼु ताणी मूंखे यादि कंदी आहे ऐं हीअ सिलाई सिखण में मुंहिंजी मम्मी मूंखे हेल्प कंदी हुई त उहो मूंखे हिकु यादि आहे त मां मम्मी खे चवंदी हुअसि न मम्मी कंधे जी कट ईअं थोरी तिरछी कबी आहे पर मुंहिंजी मम्मी जो जेको श शरीरु हो उन हिसाब सां मम्मी चवंदी हुई गले जी तरफ़ु सां मुंहिंजो तिरछो ग त मां उन में अटिकंदी हुअसि न मम्मी हीअं कोन कबो आहे असांखे हीअं सेखारियो अथनि त मां हुंअ ई कंदसि उन ते मम्मी सां मुंहिंजी ॾाढी बहस थींदी हुई पोइ मूंखे हूअ सम्झाईंदी हुई न हर कंहिंजे शरीर जो पंहिंजो पंहिंजो हिसाबु थींदो आहे त हुंअ ई सिलाई कबी आहे